हाँ मैंने ऐसी किताब पढ़ी है जो जोकि हमको सोचने पर मज़बूर करती है कि उस किताब का नाम मैथ है जो पढ़ने के लिए बहुत ही उसमें टैलेंटेड चाहिए जोकि जो टैलेंट रहेगा उसी को वो मैथ से समझ में आ सकता है जैसे बहुत सारे किताबें हैं जो कि पढ़ने पर मज़बूर कर देती हैं जैसे बायोलॉज़ी हो गया मैथ हो गया और और कैमेस्ट्री हो गया ये सब पढ़ने पे एकदम और फिजिक्स तो एकदम ही मज़बूर कर देती है पढ़ने पर और रीडिंग करने के लिए भी बहुत उसको मेहनत करना पड़ता है ताकि हमलोग को हर दिन वो लोग कहें कि पढ़ने जा रहे हैं तो उसको आए घर पे तो फिर रिवीज़न करना चाहिए ताकि हमलोग को प्रॉब्लम ना हो रीडिंग करने में कोई भी पढ़ते पढ़ने के लिए हमलोगों को किसी भी टाइम पढ़ लेना चाहिए ये नहीं कि हमलोग इस टाइम पढ़ेंगे उस टाइम नहीं पढ़ेंगे जब पढ़ने का मन करे तब पढ़िए और पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पढ़ने के लिए ही हम लोग को इतना शिक्षा दिया जाता है पढ़ने के लिए हम लोगों को फैसिलिटी भी दिया जाता है ताकि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ सके और पढ़ने के लिए भी माता पिता बहुत वो करते हैं की बेटा तू पढ़ ले पढ़ के कुछ अच्छे अच्छा करेगा पढ़ने में कोई भी कुछ नहीं हो सकता है पढ़ तू बहुत अच्छा करेगा पढ़ लिखके कुछ बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा और और हमको मैथ पढ़ने में भी बहुत इंट्रेस्ट है हमको मैथ में बहुत ज़्यादे इंट्रेस्ट है हम मैथ ही पढ़ते रहते थे और मैथ पढ़ते ही हैं और मैथ भी हमको बहुत अच्छा लगता था मैथ मेरा प्रिय सबजेक्ट है जोकि बहुत अच्छा हमको बहुत लगता है ताकि हमको मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो और भी सबज़ेक्ट पढ़ते रहते हैं पर मैथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि मैथ हमको बहुत मतलब आसान टाइप में लगता है और हमको आसा मैथ से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मैथ से हम बहुत ही कुछ पढ़ सकते हैं मैथ से हमको कुछ कोई कुछ भी पूछेगा कहीं पे तो तुरंत बता भी दो कि नहीं हम मैथ से पढ़ रहे हैं हमको मैथ पे गर्व है कि हम कुछ भी कोई हमसे पूछना है हम तुरंत मैथ के बारे में तुरंत बता देंगे और मैथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सबज़ेक्ट है और हम मैथ से मैथ हमारे लिए बहुत ही अच्छा सबज़ेक्ट है जोकि हम मैथ से ही पढ़ रहे हैं पढ़ते भी रहेंगे मैथ से ही चाहे कुछ भी हो जाए पर मैथ से ही पढ़ेंगे आ मैथ मेरे लिए बहुत ही अच्छा सबज़ेक्ट है ताकि हमको मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो और मैथ पढ़ने के लिए भी हम घर पे भी पढ़ते हैं फिर लाइब्रेरी भी जाते हैं पढ़ने के लिए और घर पे सुबह शाम भोर ओर के टाइम जैसे चार बजे रात के टाइम में भी पढ़ते हैं ताकि मैथ मेरा अच्छा सबज़ेक्ट है और मैथ में मेरा फोकस एकदम बनी रहे ताकि मैथ में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो जोकि पढ़ने में भी जैसे कोई टीचर ही पूछ दिया तो मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो हमको इसलिए हम मैथ को हमेशा रिवीजन करते रहते हैं ताकि हमको आने वाले समय में भी कोई मैथ में हमको प्रॉब्लम ना हो और मैथ पढ़ने से हम हमें मेरा मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है इसलिए हम मैथ से बहुत दिन से पढ़ते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो हम मैथ से लिख मैथ से पढ़ने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ताकि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो बहुत हार्ड क्वेस्चन आएगा ताकि हम उसको ना लगा सकें हार्ड क्वेस्चन रहता है तब पर भी हमको बहुत आसान लगता है हम हम उस क्वेस्चन को हल भी करते हैं बहुत अच्छे से और टीचर लोग भी बोलते हैं कि तुम मैथ से ही पढ़ा करो बच्चे तो हम मैथ से ही पढ़ते हैं ताकि हमको मैथ में टीचर लोग भी बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा मैथ का इस्टूडेंट है तू मैथ से ही पढ़ा कर मैथ तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगा और हम मैथ से ही पढ़ते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ही ना हो और जहाँ भी कोई कुछ भी पूछे मैथ के बारे में तुरंत उसका आंसर देना हमको बहुत अनिवार्य है जैसे कोई भी कुछ पूछ दिया कहीं रोड पे जा रहे हैं या कोई सामान ही खरीद रहे हैं पैसा वैसा जोड़ना है तो उसको भी हम जोड़कर अपने से ही मुँहज़ुबानी उसे बता सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो नहीं तो बोलेगा कि अनपढ़ है पढ़ता है मैथ से उसको आता ही नहीं है कुछ और मैथ से लेकर पढ़ रहा है इसीलिए हम बोलते हैं कि मैथ लेना बहुत जरूरी है मैथ से पढ़ना भी हम लोगों को बहुत अनिवार्य है ताकि हम लोगों को बायलॉजी भी पढ़ना अनिवार्य है सब सबज़ेक्ट पढ़ना अनिवार्य है पर मैथ भी बहुत जरूरी बहुत इम्पोर्टेंट है मैथ मैथ के क्वेस्चन को सॉल्व करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि मैथ में बहुत सारे टॉपिक रहते हैं कोई भी आ सकता है जैसे पेपर ऊपर दे रहे हैं उसमें भी आ सकता है इसीलिए बोलते हैं मैथ लेना बहुत जरूरी है और मैथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मैथ से मैं बहुत खुश हूँ जो मैथ से पढ़ता हूँ